اُتّر پردیش مغل پیریڈ سے ہی کلّا کے شعبے میں بہت زیادہ آگے رہا ہے یہاں پر شروع سے ہی ٹیکنیکل آرٹ کے جو چھیتر ہیں اُن وہ الگ الگ شعبوں میں کامیاب ہوئے جس میں کہ ہست کلّا ہے نقاسی ہے اور بہت سی ٹیکنالوجی والی کلّا ہیں جو اب سمعے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہیں جس میں سے ایک ہے اسکلپچر کہلاتا ہے اور پینٹنگ بھی ہوتی ہے اور فیسن ڈیزائننگ ہے اور ابھی جو سمعے چل رہا ہے اِس کے سمعے کے حساب سے گرافک ڈیزائن بھی اب نئے لیبل پر بڑھتا جا رہا ہے اور اتّر پردیش میں بہت سے ہُنر اور کاریگر ہیں جو اِس کو اپنے ہُنر سے آگے بڑھا رہے ہیں